सीतामढ़ी जिलामे हर जातिके लोक रहैत हइ आओर जातिके अनुसार ओ अनेक प्रकारके भाषाके प्रयोग करैत हइ जइसे ब्राह्मण हो गेल ओ प्योर मैथिलीके प्रयोग करैत हइ आओर जे ब्राह्मण नहि हइ ओ देहाती जकरा कि ठेठी भाषा आओर हिन्दीके प्रयोग करैत हइ जातिके अनुसारसँ भी भाषा यहाँ बदलैत हइ आओर दूरीके अनुसार भी भाषा यहाँ बदलैत हइ जइसेकि सीतामढ़ीके आसपड़ोसमे मैथिली भाषा आओर भोजपुरी भाषाके भी प्रयोग होइत हइ जइसे सीतामढ़ीसँ अहाँ बीस किलोमीटर जेबै दूर उत्तरीके तरफ तऽ वहाँ मैथिली भाषाके प्रयोग होइत हइ आओर सीतामढ़ीसँ गाँवके तरफ अहाँ जेबै तऽ वहाँ देहाती भाषा जकराकि ठेठी कहल जाइ छै ओ भाषाके प्रयोग करैत हइ आओर सीतामढ़ीमे लोक हिन्दी भाषाके प्रयोग करैत हइ आओर सीतामढ़ीसँ अहाँ जेबै किधर